ویسے تو دہلی میں کاف کافی سارے ایونٹس ہوتے ہیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ یہاں پہ ایکسپوز کا کانسیپٹ ہے یہاں پہ آٹو ایکسپو اور ٹیکنالوجیز کا ایکسپو یا مشینس کا ایکسپو لگتا ہے یہاں پہ جہاں پہ ہر دنیا بھر کے ٹیکنالوجی یہاں پہ شوکیس کیا جاتا ہے بزنس پرپز کے لیے ہر ملک کے لوگ آتے ہیں اپنے اپ ٹیکنالوجی کو یہاں شوکیس کرتے ہیں یہاں بزنس مین کو دیکھتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں اپنے اپنے استعمال کے حساب سے وہ ان چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جیسے آٹو ایکسپو کے ہم بات کریں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ساری جتنے بھی کار مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں آٹوموبائل کمپنیز ہیں وہ سب وہاں پہ اپنے اپنے اس کو شوکیس کرتے ہیں جو اب ان کی ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر اے آئی ہے یا جو بھی چیزیں انہوں نے لیٹسٹ فیچرس لگائے ہیں مشینس کے اندر وہ اس کو شوکیس کرتے ہیں یہاں پہ اور وہ ایک گلوبل سمٹ ہوتا ہے ٹیکنالوجی میں اسپیشلی مینوفیکچرنگ فیلڈ میں میکینیکل انجینئرنگ فیلڈ اور اے آئی میں بھی